हैलो हां जी भैया वो मैने इक कैब बुक कीती दी ऐ एह् रियासी टू असें जाना जम्मू उत्थें जम्मू दे बाद जाना असें दिल्ली उत्थें ते जेह्ड़ा एह् कराया ओह् बड़ा मता मंगा दे न ओह् हां ते ओह् मंगा दे न दस ज्हार रपेआ जम्मू जान ताहीं ते बड़ा मता मंगा दे न ते में पता कीता इन्ना कराया ते ऐ निं ऐ ते में बस ओही चाह्न्नीं कि मेरा कराया थोह्ड़ा घट्ट कीता जा एह् में ड्राइबर कन्नै थुआढ़ी अजेंसी दे ओला च ओला ओला कोला दे ना ओला दे हैड जी में ओला ई कैब बुक कीती दी ऐ ते ओह् जादा ई मता मेरे कोला भाड़ा कराया बड़ा ई मंगा दे न ते इन्ना ते में देना निं ऐ ते मेरा जेह्ड़ा कराया ओह् स्हेई जैनूइन जेह्ड़ा मतलब शैल जेह्ड़ा बनदा कराया ओह् लेओ ना मेरे कोला ते जादा किराया मंगा दे ओ थुआढ़े ड्राईवर ड्राईवर जो ड्राईवर करदे न तुस ते फ्राड कीते करदे न लोकें कन्नै ते जेह्ड़ा जैनूइन जेह्ड़ा स्हेई कराया रियासी टू जम्मू जाना दस ज्हार रपेआ थोह्ड़ा ऐ दो त्रै ज्हार रपेआ लैंदे न दो गड्डियां जानियां पंदरां पंदरां सौ रपेआ गड्डी दा ते ओह् मेरे कोला दस ज्हार रपेआ मंगा दे न ते दिल्ली जान दा त्रीह् ज्हार रपेआ ते इन्ना कराया थोह्ड़े ना होंदा ते इस लेई में फोन कीता कि जिन्ना जिन्ना कराया बनदा ऐ मेरे कोला उन्ना ई लैओ जिन्ना नेईं जेह्ड़ी गड्डी में बुक कीती दी ऐ मेरे पैहे जेह्ड़े न ओह् में पैहे देने निं हैन ते मेरी जेह्ड़ी गड्डी बुक कीती दी ऐ ते ओह् कैंसल कीती जा नेईं अगर मेरे कोला जिन्ना कराया बनदा ऐ जिन्ना लिखे दा होंदा ऐप च उन्ना मंगो में ऐप च चेक कीता इन्ना कराया ते ऐ निं ऐ ते जेह्ड़ा डरैबर ओह् ते बड़ा मता मंगा करदा ऐ बस उन्ना ई किराया में देना ऐ अगर उन्ना लैना ऐ ते कल लैन आई जाएओ रियासी जित्थें में अड्रेस पाए दा नेईं तां मेरी जेह्ड़ी कैब ऐ ओह् कैंसल कीती जा बस में इसलेई फोन कीता कि में थुआढ़ी अजेंसी बिच्च नेईं में कम्पलेंट आनलाइन पा दियां गेआ नेईं ते तुस मेरा ओह् कराया स्हेई करो ते मिगी छड्डी आएओ रियासी जम्मू तक नेईं तां मिकी केह् में ते आनलाइन कंप्लेट पा के थुहाडा ड्राईवर दा नुकसान ते थुहाड़ा बी नुकसान ऐ ते नेईं ता मेरी बस में इन्ना गै आक्खना चाह्न्नां कि मेरा जेह्ड़ा कराया ओह् घट्ट कीता जा ते बस जां फ्ही मिगी शैल मेरा जिन्ना कराया बनदा उन्ने गै कराए च मिगी जम्मू तक पहुचांया जा नेईं तां में थुहाडी कम्पलेन पाई ओड़ना